साढ़े लाह्के च छोटी मोटी दकानां न जेह्दे थरू अस थहोड़ा बौह्त असें फैदा होंदा बिजनस चलदा जि'यां पैह्ली दकान आई गेई जि'यां करेआने दी दकान होई गेई फ्ही बूट आह्ली दकान होई गेई ते हाड़बेयर दी दकान होई गेई बूट आह्ली दकान होई गेई चाह् आह्ली दकान होई गेई जि'यां नाई नूई बैठे दे होंदे उं'दी दकानां होई गेइयां नहोड़ै शा बाल बूल कटाने होन्ने मीट आह्ली दकान होई गेई जि'यां मोटरसैकल ठीक करवाने होन्ने अस ओह् आह्ली दकानां आई गेइयां जेह्दे थरू बिजनस साढ़ा चलदा थोह्ड़ा बौह्त ते मठाई आह्लियां दकानां होई गेइयां सैकल सुकल ठीक कराने होन्ने उं'दियां दकानां आई गेइयां फिर जि'यां असें दुद्ध असें डंगर डुगर रक्खे दे होंदे ते दुद्ध आह्ली दकानां आई गेइयां आईसक्रीम दियां दकानां आई गेइयां आईस क्रीम जि'यां फॉस्ट फूड़ होई गे कपड़़े दी दकानां होई गेइयां कपड़े अस रिपेयर रपूर कराने होन्ने जि'यां फोन बगैरा उं'दियां दकानां होई गेइयां ते कापियें दियां दकानां होई गेइयां कापियां कूपियां खरीदने होन्ने अस ओह् बी थोह्ड़ा बौह्त बिजनस चली पौंदा ते पेंट पेंट पूंट जित्थें जि'यां कमरे कूमरे गी पेंट करना होंदा जि'यां कल्लर आह्ले होई गे पैंसल आह्ले पेंट पूंट होई गे कापियां कूपियां होई गेइयां फिर जि'यां असें कनक कुनक प्याह्नी होंदी आटा ऊटा चाहिदा होंदा ते चक्की होई चक्की पर बी अस आटा प्याह्ने होन्ने ते ओह्कड़ी दकानां होई गेइयां ते मुर्गें दी दकानां होई गेइयां ते होर डेरी जित्थें दुद्ध दद्ध बगैरा डाक्टर दी दकानां होई गेइयां डाक्टर दी सारें कोला जरूरी दकान ऐ उत्थें ओह् चलदा नुआढ़ै बगैरा कम्म गै निं चलदा फिर रोजै दा बमार होआ दा कुछ इ'यां जानबर होंदे जेह्ड़े डंगर आह्ली दकानां होई गेइयां ते उद्धरा दा अस करने होन्ने ते जि'यां करेआने दी दकान आई इद्धरा दा असें होल सेल दा समान खरीदने पौंदा ते असें होल सेल दा समान खरीदना होए ते करने पौंदा ओह् बी कि बेचना पौंदा जि'यां निरमा होई गेआ खंड पत्ती होई गेई तेल तूल होई गेआ चौल होई गै उं'दी दकानें पर असें अगर ओह् दकानां नेईं होन ते फिर असें गी खाने पीने दी बी रकावट आंदी ते करेआने दे स्टोर दी दकान सारें कोला इंपार्टैंट ऐ ते फ्ही जि'यां बूट आह्ली दकानां होई गेइयां बूट अस पान्ने होन्ने ते बूट पाने होन ते फ्ही खरीदने पौंदे निक्की मुट्टी दकानां ओह् बी हैन बूट आह्लियां दकानां होई गेइयां फ्ही जि'यां चाह् चूह् ऐ बडलै बडलै लोग चाह् पींदे ते चाह् आह्लियां दकानां होई गेइयां चाह् अस उद्धर पीने होन्ने उद्धर थोह्ड़ा बौह्त फैदा होई जंदा ते फिर हाडबेयर दियां दकानां होई गेइयां पैपां पूपां बगैरा खरीदने होन्ने ओह् बी जरूर इद्धर कम्म कुम्म लाए दा होऐ दे ओह् बी खरीदनै पौंदियां ते सीमैंट दी दकानां न सीमैंट लैना होऐ ओह् बी करने पौंदा सीमैंट होई गेआ फ्ही जि'यां चिकन शॉप होई गेआ पैह्लें पोलट्री फार्म उप्पर उत्थुआं पोलट्री फार्म होई गै पोलट्री फार्म बच्चे शोटे शोटे रक्खने पौंदे फिर बड्डे होई गै फिर उ'नेें गी शैड्ड पर लेआनियै दकान पर लेआनियै कटिंग करियै उ'नें गी बेचनै पौंदा ते ओह् होई गेआ इक दकान दा सोरस ऑफ बिजनस होई गेआ फ्ही जि'यां मोटर सैकल साढ़े खराब होंदे मोटर सैकल ठीक कराने होऐ ते फिर दकान बी चाहिदी लाग्गै फ्ही दकान होई फ्ही एह् होई गेआ मठेआई दी दकानां होई गेइयां सैकल सूकल ठीक करने होऐ ते सैकल आह्ली दकानां होई गेइयां ते होर फिर जि'यां डेरी ऐ असें गां गौंआं रक्खी दि'यां ते गवां गूवां फिरी ओह् बी होई गेइयां ते गवें दा दुद्ध बेचने पौंदा असें नोहाड़ै चा बी थोह्ड़ा बौह्त पराफिट्ट होई जंदा साढ़े लाह्के च इ'यै चीजां न ते इ'यां फास्ट फूड़ होई गेआ मोमोस बनाई लैंदे लोक ते समोसे बनाई लैंदे ते होर बड़ा कुछ ऐ जेह्ड़ी बनाने आह्ली चीजां न ते अस ओह् बनान्ने होन्ने ते पेंट आह्ली दकानां होई गेइयां कमरे कुमरे गी कल्लर करना पौंदा सफेदी सफूदी लेआना पौंदी सफेदी करनी होऐ ते सफेदी दी दकान बी होना जरुरी ऐ ओह्दी दकानां होई गेइयां फिरी चाह् चूह् आह्ली बडलै बडलै चाह् चूह् दी चाहिदी केईं घरें चाह् नेईं थ्होंदी ओह् फिर दकान पर आइयै पीनै पौंदी ते ओह् होई गेई फिर जि'यां कापियां कूपियां बच्चे स्कूल जंदे डेल्ली जि'यां अस बी जन्ने होन्ने उं'दी दकान बी जरूनी ऐ ते नेईं होऐ दकान ते फिर कुत्थां दा लैनियां कापियां कापियां कूपियां होई गेइयां पैन्न लैने पौंदे फिरी जि'यां एह् होई गेआ नोट पिक्क होई गेई जि'यां रपेरिंग रपूरिंग कुसै फोन दी करानी होऐ जि'यां होर मिट्ठे गोलगफे रेह्ड़ियां होई गेइयां एह् बी लांदे केईं रहेड़ियां रड़ियां फिरी जि'यां आटा होंदा आटा उ'ऐ मशीना दा लैंदे मशीन दा लोग मशीना'र लेआंदे आटा ते आटा प्हीयै देना होऐ ते लोकें दा बी गज़ारा होई जंदा साढ़ा बी गजारा होई जंदा ते थोह्ड़ा बौह्त उद्धरा दा बिजनस होई जंदा ते होर कपड़े दी दकाना होई गेइयां कपड़ा कपड़ा फिर बी जरूरी ऐ कपड़ा लैंदे होल सेल दा खरीदने पौंदा जेह्ड़ी सौ डेढ़ सौ दी शर्ट होऐ ते ओह् खरीदने पौंदी ते होर जि'यां एह् होई गेआ फल्ल फ्रूट दी दकान होई फल्ल फ्रूट लैंदे ते फल्ल फ्रूट बी फिर अस बेचने होन्ने फ्ही मंडी जाना पौंदा बडलै ते मंडी दा लेआनियै ऐ केईं अपने घर बी रहांदे सब्जियां जि'यां मूली होई गेई गाजर होई गेआ गोबी होई गेआ ते अस घरैं बी रहाने होन्ने जि'यां बाकी अद्धी चीजां आलू ऊलू होई गे ते अस केईं बारी घर केईं अस घर घुर बी रहाने होन्ने जि'यां सेब सूब होई गेआ एह् फिर लेआनै पौंदा एह् बी जरूरी ऐ कुदै दकान दे बी थोह्ड़ा बौह्त प्राफिट होई जंदा बाकी साढ़े च शैह्रें च ते बड़ा फ्राफिट होंदा साढ़े लाह्कें च ठीक ऐ थोह्ड़ा बौह्त बिकी जंदा समान सुमान ते होर जि'यां एह् होई गेआ आईसक्रीम दी शॉप होई गेई आईस क्रीमां बच्चे खंदे स्कूलै लाग्गै दकान ऐ ते ओह् बी अस आईस क्रीमां बिकी जंदियां ते पेंट दकानां होई गेइयां नोटबुक्क होई गे ते होर बड़ी जैदा दकानां जिद्धरा मिलदा अद्धी चीजां ते चेत्ता बी निं ऐ हां भाई केह्ड़ी केह्ड़ी दकान ऐ ते जि'यां सैटरिंग दी दकान होई गेई शैटरिंग अस करने होन्ने ते जिसलै कमरे कुमरे बनाने होन अपने असें फिर ओह् फट्टे चाहिदे होंदे गाडर चाहिदे होंदे होर टीन टूनां चाहिदियां होंदियां ते ओह् बी लेआनै पौंदियां केईं शैह्रा दा लेआना पौंदियां इट्ट होई गेई इट्ट इट्ट बी थोह्ड़ा बौह्त ओह् ते बाह्रा दा लेआनै पौंदियां पर जां फ्ही सीमैंट जि'यां रेत्ता रूत्ता साढ़ै लाग्गै धिग्गै एह् बी पैहें दा गै लैने पौंदा ते एह् घर बनाना होऐ ते एह् बी सोरस ऑफ इंकम ऐ बिजनस थोह्ड़ा बौह्त टरालियां टूरालियां भरी लैंदे केईं लेबर दा कम्म करदे बचैरे ओह् बी करने पौंदा ते होर जि'यां रेहड़ियां निक्कियां निक्कियां करैआने स्टोर कुरकरे कारकरे बेचने पौंदे ते होर जि'यां होर बगैरा बड़ा कुछ ऐ जि'यां फ्ही अस डेली चला दे गड्डियें केईं चला दे बचैरे गड्डियां चला दे साढ़े लाह्के च गड्डियां गुड्डियां बी चलदियां नोहाड़े च बी थोह्ड़ा बौह्त प्रॉफिट होई जंदा फिर एह् होई गेआ डेरी दी दकानां होई गेइयां पेंट पूंट होई गेआ एह् बी जरूरी ऐ ते फास्ट फूड़ कपड़े कुपड़े रिपेयरिंग कपड़े कपड़े किश सींदे जेह्ड़े दुऐ कपड़े नेईं होंदे रिपेरिंग करदे निक्की मुट्टी दकानां ओह् न कपड़े कुपड़े आह्लियां ते जित्थें सींदे ते केईं फिटिंग करदे बगैरा कुड़ियें दे कपड़े कुपड़े सींदे ते ओह् बी दकानां हैन न लाग्गै धीगै होर दकानां बड़ियां न ते केइयें ओह् ढाबा खोल्ले दा ढाबे पर बी थोह्ड़ा बौह्त बची जंदा फुल्के फल्के खंदे उद्धर ते उ'नें गी बी जरूरी ऐ ते होर बस थैंक यू